हा पिछले कुझु साल सालनि खां डांस में इलाही बदलाव आयो आहे पहिरिरों जा नृत्य हाणे जे नृत्य खां इलाही चेंज़िस अची विया आहिनि हाणे ॾिजी वर्ड थी वियो आहे उनमें ॿार पाण ॾिसी करे डांस सिखन था